गृह टीकाकरण जैसी कुछ चीज़ें हैं मुझे शायद समझ में नहीं आई है बाकी नैतिक पशुपालन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों को पशुओ के लिए कुछ अच्छी धारणाएँ रखनी चाहिए पशुओं को म मारना नहीं चाहिए कुछ लोग क्या करते हैं पशु पालते हैं उसको दूध बढ़ाने के लिए उसको इंजेशन या गोली दवाई वगैरह देते है जिससे उसका दूध बढ़ जाए और हमारे हिसाब से अगर सरकारी के हिसाब से देखा जाए तो सरकार के तरफ से अगर किसानों को उत्पादन में काफी सुविधा मिलती है किसानों को जैसे कृषि यंत्र अगर कुछ खरीदना हो खेतों के लिए उस पर सरकार छूट देती है उनको सब्सिडी देती है अगर कुछ किसानों की अगर फसलें खराब हो जाती है तो किसान को उस के उस फसल का मुआवजा मिलता है जैसे किसान की किसी अधिक वर्षा के कारण या अधिक ठंड के कारण अगर फिर फसल अगर खराब हो गई है तो उस किसान को उसकी फसल का मुआवजा दिया जाता है सरकार की तरफ से सरकार की काफी सारी योजनाएँ हैं जो किसानों को काफी मदद देती है जैसे कि फसल बीमा हो और जैविक खाद बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएँ देती हैं किसानों को जैविक खाद पशुओं को दुबारा किस प्रकार जैविक खाद बनाए जाता है उनको गोबर वो किस प्रकार से उपयोग करना है उसको उसमें किस प्रकार से जैविक खाद बनाए जा सकता है और व्यवसाय किसानों को अपने व्यवसाय भी किस प्रकार से कब मान लो खाता किस प्रकार व्यवसाय करना या अपने जो धन आता है उसको किस प्रकार से बेचना है काफी सारी चीज़ें हैं और व्यवसाय के हिसाब से भी काफी सारी चीज़ें हैं सरकार ने योजनाएँ निकाल ली है इस्थनीय जैविक जैविक खाद कैसे बनाया जाता है और पशुओं को किस प्रकार पाला जाता है पशु पालने के लिए भी सरकार किसानों को अपनी ओर से सहायता प्रदान करती है और किसान उस उत्पादन भी उस पशुओं के दूध का उत्पादन भी करता है जैसे दूध बेचना दूध से मावा बनाना घी बनाना किस प्रकार से अपने उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाना है कैसे उसको मार्केट में व्यवसाय करना है ये सब चीज़ सरकार की काफी योजनाएँ आती हैं सरकार काफ़ी छोटे पैमाने बड़े पैमाने पर किसानों को बढ़ावा देती है प्रोत्साहन करती है जो छोटे पैमाने के किसान है उनको भी उनको नए तरीके से कैसे खेती करना है किस प्रकार से अपने खेत में कौन सा खाद डालना चाहिए ऐसी काफी सुविधाएँ सरकार द्वारा दी जाती है और किस प्रकार से उन किसान अपने व्यवसाय को बेहतर और आसान बनाए ये सारी सुविधाएँ आज सरकार प्रोवाइड कर रही है उनको बता रही है